जी नमस्ते आप आप चंद्रशेखर पार्क चलेंगे मुझे पार्क चलना है घूमना है आपका कितना किराया है मुझे प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाना है

और हाथी पार्क जाना है

मुझे चंद्रशेखर पार्क जाना है आ ओ जाना हाथी पार्क जाना है आनंद भवन जाना है और कटरा जा कटरा जाना है और चौक जाना हे नैनी जाना है यह सब मुझे घूमने के लिए आप कुल पूरा बता दीजिए की कितना किराया लगता है आपका दो दो दिन मतलब दो पार्क दो दिन घूमूँगी ऐसे ऐसे मुझे चार या पाँच दिन के अंदर घूमना है आप मेरे साथ चलेंगे एक दिन में चार पाँच

आप मेरे प्रतापगढ़ आ सकते हैं आपका घर कहाँ है अच्छा चलिए फिर आइए हमको चलना हे घूमने और हमारे साथ दो बच्चे हें बच्चे बच्चे का भी पैसा लगेगा तब आपका नंबर मेरे पास था हमने बोल की आपसे पूछ लूँ आप बता देंगे आप मेरे संग आप मेरेको लेने जाते आते थे तो पर में आपको जानती थी ठीक है नमस्ते धन्यवाद